तुस डॉक्टर साह्ब बोला दे मेरे ना दंद पीड़ ऐ ते में दाढ़ै ई ओह् रूट कनाल आखदे न जेह्ड़ी इक कोई आई दी नमीं तकनीक ओह् करानी ऐ ते होई जाह्ग अच्छा

किन्ने किन्ने पैसे लैंदे आखदे तुस ग्रांई आदमियै ई कोई सस्ती आह्ली करी ओड़ेओ कोई सस्ती जेही करी ओड़ेओ हां ते ठीक ऐ तां अं'ऊ सोमबार औगा थुआढ़े कश हां ठीक ऐ